एह् फ्ही रैसपी जेह्की बनानी नी ते एह् फ्ही चीजां जेह्कियां तां एह् फ्ही कुतै यूट्यूब उप्परा गै दिक्खना पौंदियां में ते अलग अलग चीजां अज्जकल बड़ियां बड़ियां शैल चीजां बनदियां इत्त यूट्यूब उप्परा दिक्खी दिक्खियै इक मेरी भैन ऐ ते ओह् बड़ा किश बनांदी ते बड़ा किश खलांदी कुतै आ'ऊं जां नुहाड़े तां कदैं उस किश बना दा कदैं उस किश बना दा फ्ही उसी आ'ऊं पुछदी कि एह् तोह कुत्थुआं कि'यां कि'यां बनाया तोह फ्ही ओह् मिकी सनांदी इ'यै यूट्यूब उप्परा द'ऊं त्रै चार उस कीतियां होनियां कुतै डाउनलोड ते दिखदी रौंह्दी ते बनांदी रौंह्दी कुदै सेवियां बना दी कुदै बिस्कुट बना दी कुदै मिक्चर बना दी कुदै बड़ियां चीजां न अड़ेआ कुदै मटर बना दी कुदै ओह् बना दी पकोड़े तां चलो बनी जंदे ओह् सौक्खा कम्म कुदै पिज्जे बना दी कुदै बर्गर बना दी ते आखदी सारा किश में यूट्यूब उप्परा गै दिक्खी दिक्खियै बनाया ते इस करियै महां यरो उत्थुआं गै दिक्खी दिक्खियै अम्मी कुदै करदी कुदै मोमोस बनाउड़े कुदै नुडल बनाउड़े कुदै ओह् बनाउड़ेआ केह् आखदे उसी मिक्चर बनाउड़ी कुदै फ्राई फ्रुई करियै तां आम्मी यूट्यूब उप्परा दिक्खी दिक्खियै करदी कोशिश ते कोई नां कोई रैसीपी आम्मी तेआर करां ते बा मेरी भैन ऐ जेह्की तां ओह् किश बड़ियां गै चीजां बनांदी ते इन्नियां में नेईं बनदियां बा फ्ही आम्मी करदी कोशट कुदै ते मैमी किश ना किश बनिया बा बनदा उत्थुआं गै फ्ही यूट्यूब उप्परा गै करना डाउनलोड ते दिक्खना ते नमियें शा नमियां चीजां तेआर कीतियां जंदियां जियां ओह् दसदे जंदे ते उ'यां उ'यां गै कोई पिज्जे बना दे कुदै बर्गर बना दे कुदै मोमोस बना दे कुदै चामिन बना दे तां उत्थेआं गै दिक्खने असें ते उत्थुआं दिक्खी दिक्खियै गै अस बी करदे कोशट बनाने में बी इक बारी कोशत कीती महां आ'ऊं बिस्कुट बनांदी ऐ ते ओह् मोआ गेआ खराब होई मेरे कशा समान ओह् नेईं बने बिस्कुट ते ओह् सारा गै समझो इ'यां मलाजम जेह्का ओह् खराब होई गेआ फ्ही में दबारा फ्ही इक बारी कीती कोशत तां ओह् दबारा फ्ही शैल बनी गेआ इ'यां खाना जुड़ा बनी गेआ ओह् इक बारी नमकीन बनाया इक बारी मिट्ठा बनाया बा खाने उड़ा होई गेआ ते पैह्ले पुज्ज गै में ट्राई कीती ते ओह् मोआ खराब गै बनेआ इ'यां ते वेस्ट गै गेआ उठी बा फ्ही कोशत करियै गै गल्ल बनदी ते कोशत गै नी करगे ते फ्ही थोह्ड़ी ओह् बनदी ते यूट्यूब उप्परा तुस अज्जकल जे मर्जी सिक्खी लैओ जे मर्जी बनाई लैओ हर इक तरीके कन्नै चीजां दसुड़दे बनाने कि'यां कि'यां बनानियां ते फ्ही बनाइयै ते खंदे चलो ते टेस्ट सोआद करो